مجھے لگتا ہے میڈیا ہو یا پھر نظام یہ دونوں اردو زبان کے مناسب نمائندگی کرتے ہیں کیوں کہ یہ میڈیا کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں کسی بھی ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے اسی طرح تعلیمی نظام کے اندر بھی ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں اس کی اہمیت و افادیت ہمیں ہماری تاریخ کا پتہ بتاتی ہیں اور اردو زبان میں میڈیا اور تعلیمی نظام کا آج کے دور میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جسے لوگ بولنا یا سننا یا پھر اس زبان میں بات کرنا بہت پسند کرتے ہیں یہ زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے الفاظات اور اس کے معنی اتنے ہی بہترین ہوتے ہیں جتنے اسے بولنے میں مزہ آتا ہے اسی لیے لوگ اس زبان کو بہت پسند کرتے ہیں